मैं अपने दौड़ने के लक्ष्यों को एक स्टॉपवॉच की तरह स्टॉपवॉच्स युस करता हूँ दौड़ने में और लक्ष्य सेट करता हूँ जैसे मेरे को यहाँ से हम भाग दौड़ भागना है दो किलोमीटर या चार किलोमीटर तक ठीक हैं तो हम एक लक्ष्य सेट करते हैं कि आज हम चार किलोमीटर जाएँगे या छः किलोमीटर तक दौड़ेंगे तो हम दो भाई हैं तो हम साथ में मिलकर दौड़ते हैं जिससे हमारा लक्ष्य है और हम उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं लगातार क्योंकि हमारे जो फैमिली मेंबर्स थे जिनसे हमें इंस्पायरेशनें मिली वो भी हैं और दूसरे जैसे दौड़ने में हम प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमें पसंदीदा धावक में जैसे मिल्खा सिंह है जो की और अलग अलग जगह के धावक भी हैं